डॉक्टर साहिब हे अॼु छा आहे जामु ॿाहिरि लाइन भीड़ लॻी पई आहे मरीज़नि जी हा न उहो ई मां सुबुह जो महात्मा गांधी मैदान वॉक ते वयुमि त मूंखे साहु खणण में ॾाढी तकलीफ़ु पई थिए जंहिं महिल वॉक थो कयां न त मां चयो तव्हांखे तव्हां वटि अचां छा आए ताईं दवा खणी ॾिसंदा आहियो त तव्हांखे वधीक ख़बर पवंदी हा हूंअं त मां रोज़ु वेंदो आहियां वॉक ते पर अॼु जंहिंमहिल वॉक कयां पियो न जंहिं महिल साहु खणण में तकलीफ़ु पई थिए त पंज मिंट विहां पियो वरी थोरो इअं आरामु लॻे पियो हा राति जो हा राति जो घर में महिमान आया हुया त थोरो हैवी थी वियो पनीर वनीर खाधो हुयो त त उहो ई मूंखे लॻो इअं काई त हार्ट माना दिलि विलि जी काई तकलीफ़ु न न अॼुकल्ह अटैक ॾाढो थोरो वधी रहियो आहे न

अछा

अछा ऐं हवा पाणी बि थोरो हा न शुगर जी न आहे बीपीअ थोरो तकलीफ़ु बीपीअ जी थोरी तकलीफ़ु हलंदी आहे न उहो ई जेको तव्हां अॻे गोरियूं लिखी ॾिनो उहे ई गोरियूं त हले हाणे त बीपी कंट्रोल में आहे काई तकलीफ़ु आहे न हा हा गोरी टाइम ते उहा चालू ई आहे हा टेलीस्मार्ट तव्हां लिखी ॾिनी टेलीस्मार्ट एच फोर्टी उहा गोरी चालू आहे न डेली

हा हा हा हा उहो ई हवा में बि अॼुकल्ह जामु प्रदूषण आहे न गाॾियूं वाॾियूं जामु हुन ई करे मां चयो तकलीफ़ु आहे छा उहा हुजे आ त

अछा

अछा कुझु ईअं ई सी वी सी ई सी जी जो न कुझु करणु हा त ई सी जी वग़ैरह कुझु कराइण जी ज़रूरत न आहे फ़िलहाल

हा त हिकु ॿ ॾींहुं वॉक ते न वञां हाणे

ठीकु ठीकु ठीकु आहे अछा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

जय जी जी जय झूलेलाल